ॿाहिरा खां जेके माण्हू घुमण ईंदा आहिनि त उहे असां खां पुछंदा आहिनि की हिते छा छा घुमण जो आहे त असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं हिते घुमण लाइ भवनाथ मंदिर आहे महादेव जो गणपति बप्पा जो मंदिर आहे सोमनाथ पुर जेको मंदिर आहे त असां सां उहे मिलंदा आहिनि त असां उन्हनि सां सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि अने उहे बि असां सां सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि अने हो पुछंदा आहिनि छा छा घुमण जो आहे त असां उन्हनि खे ईअं चवंदा आहियूं भाई हीअ हीअ जॻह घुमण लाइक़ु आहे अने उहे असाजे कपिड़नि खे ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि की सुठा सुठा कपिड़ा असांखे पातल हूंदा आहिनि गहरे रंग जा त उहे बि असां खां पुछंदा आहिनि त असां तव्हां ईअं कपिड़ा किथा वरिता त ईंदा असां उन्हनि खे मार्केट जा नाला ॿुधाईंदा आहियूं अने असां उन्हनि खे हिकु दफ़ो चवंदा आहियूं हिते अंबा जी मंदिर माता जा दर्शन कनि तव्हांखे हुते ॾाढो सुठो मंदिर ठहियल आहे अंबा जी माता जो अने हाणे जंहिंखे चढ़ी करे न वञिणो हुजे त हूअ लाइट वारी डोलीअ सां बि वञी सघनि था